कोंकणी ही गोंयकारांची मायभास कोंकणी पूण गोंयकारांत आतां कोंकणी विसरपाक लागल्या गोंयचे लोक आतां कोंकणीक पयस करता थोडो लोक असो आसा की कोंकणी म्हणल्यार तेंकां आवडटा पूण थोडो लोक असो आसा भुरगीं अशीं आसा की तीं कोंकणी उलोवपा सोदना तेंकां इंग्लीश हिंदी ही भास चड आवडटा कोंकणी आतां कोंकणी आतां उलोवप सारकी कमी जावपा लागलां पूण अशीं थोडीं स्कुलां थोडीं टिचरी आसा की तीं कोंकणीचेर खूब फोकस करता कोंकणी ही फुडें हाडपा सोदता कोंकणीचो प्रचार करता कोंकणीन उलोवपाचें कोंकणीन शिकोवपाचें प्रयत्न चालू आसा कोंकणी आतां भुरगीं थोडीं थोडीं आपूण जावन फुडें सरून कोंकणीचेर चड हें घालतात आनी आतां ती कोंकणी फुडें हाडपा सोदता कोंकणी ही मोबायलाचेर सोशल मिडियाचेर आतां मोबायलाचेर सगळ्याचेर कोंकणीचेर कोंकणींत येता सगळें कोंकणी आतां खूब अशी अशी फुडें सरतली अशें म्हाका दिसता